स्वास्थ्य सेवा भ्रष्टाचार के बारे में बताऊँ तुम्हें सुनो एकबार मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया था मैंने कहा डॉक्टर से पास कहाँ बनवाते हैं मैंने उनसे बोला सर मेरे पेट में पीर हो रही है उसके लिए पास बना दो पता है साथ में खड़ा हुआ गेट पर चौकीदार होता है क्या बोला मेरे से सर आपके पेट में दर्द हो रहा है ना आप यहाँ पर लाइन में खड़े होकर पास बनवाओगे ना तो आपको दस रुपये देना पड़ेगा ऐसा करो आप सीधा चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता ले चलता हूँ जिससे आपको दवाई तुरंत मिल जाएगी मैंने कही चलो भाई मैं उसके पास गया तो डॉक्टर क्या बोला आपका पास मैं बना देता हूँ आपको सौ रुपए देना पड़ेंगे और आपको इलाज कर देंगे मैंने कहा सर आप मेरे को दस रुपए में पास वहाँ मिलता है लाइन में खड़े हो लूँगा दो मिनट तो क्या हो जा रहा है मेरा आप मेरे से सौ रुपए ले रहे नब्बे रुपए ज़्यादा ले रहे किस चीज की ले रहे हो इसमें मैं उनसे लड़ के भाग आया इसीलिए कहता हूँ स्वास्थ्य सेवा भ्रष्टाचार के लिए शिकायत करने के लिए मेरे को यही मौका है मैं इसलिए शिकायत करना चाहता था मेरे पास कोई नंबर नहीं था मैं भाग आया